इंया तां बथ्हेरे थेटर हैन जम्मू च पर मते मते लोक मते लोक वेब मॉल च जंदे न मूवी दिक्खन मतलब वेब मॉल च जंदे न मूवी दिक्खन ते उद्धरा दा म्हौल कुछ मता गै चंगा ऐ कैह्ली उत्थें कैह्ली उत्थें फिल्म दिक्खन दे नाल नाल बंदा शॉपिंग बी करी सकदा ऐ जेह्ड़ा जेह्ड़ा फिल्म थेटर दा हॉल ऐ पूरा फुली एसी होंदा ऐ नालै उत्थें बड़िया बड़िया शैल चीज़ां खानै गी मिलदियां न ते जिंदा कि जिंदा कि जिंदा कि रेट बड़ा हाई होंदा ऐ पर जिंदा कि रेट बड़ा मैहंगा होंदा ऐ पर तां करियै बी लोग उत्थें इक्क बारी ते जरूर जंदे न ते उत्थें खानै गी बड़ा कुछ मिलदा ऐ जियां कि सैंडबिच आक्खी लैओ पॉपकार्न आक्खी लैओ बथ्हेरा बथ्हेरा कुछ पर जद कदें बी अज्जकल ते अज्जकल थमां घट्ट होई गेदा ऐ लोकें दा मूवी दिक्खन जाना जां फिल्मां दिक्खन जाना ओह् मूवी दिक्खन जाना इस करी बी घट्ट होई गेदा ऐ कैह्ली की अज्जकल सारेआं कोल मोबाईल फोन न ते जेह्ड़ा मोबाईल फोन ऐ ओह्दे उप्पर सारियां फिल्मां ऐ आप आई जंदियां ते ओटीटी प्लेटफॉर्म बी आई गेदे ऐ ते मते थाह्र लोक जेह्ड़े ऐ फोनै उप्पर ई फोनै उप्पर ई दिक्खी लैंदे न फिल्मां ते अज्जकल थेटरां दा शौक घट्ट होई गेदा ऐ पर आं एह् गल्ल ऐ की जेह्ड़ियां बड्डियां बड्डियां मूवियां होंदियां जियां बड्डे बड्डे स्टार होंदे जियां सलमान खान सन्नी देओल जेह्ड़े जेह्ड़े बड़े गै खास गै एक्टर होंदे न उंदियां मुवियां दिक्खन ते उंदियां फिल्मां दिक्खन लोग खास करियै थेटर च जंदे न उंदियां मूवी दिक्खन थेटर च गै मज़ा आंदा ऐ ते मेरा बी ख्याल ऐ की बंदे गी मती थाहर ते नेईं पर कदें कदें थेटर च जाना ता की बाहर दा म्हौल बी बंदा दिक्खी सकदा ऐ ते इंया घुम्मी फिरियै आना ते बड़ा चंगा लगदा ऐ